हम उस बीच की युवा पीढ़ी है जो पुरानी हुआ पीढ़ी और अभी की पीढ़ी में सामान्य है जैसे कि हम जब छोटे थे तो हम लोग अपने दोस्त लोग के साथ बाहर खेलने जाते थे जैसे कि लुका छुपी बर्फ पानी लूटो ना जाना बंटी खेलना इत्यादि जैसे गेम क्रिकेट फुटबॉल कबड्डी ये सब खेलते थे लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है उसमें सब मोबाइल में व्यस्त रहते हैं मोबाइल में वो सब पबजी फ्री फायर इत्तियादि जैसे गेम खेलते हैं जिस से कि हमारे पुराने खेलों के बारे में सब भूल गए हैं सारे लोग जिस से वो स्वस्थ नहीं रहते वो हमेशा बीमार पड़ते हैं लेकिन हम लोग उस समय खेलते कूदते थे स्वस्थ रहते थे जल्दी बीमार नहीं पढ़ते थे और हमारा माइंड भी फ्रेश रहेता था हम लोग पढ़ने लिखने में भी ठीक रहते थे लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो है वो अब बहुत ही बिगड़ चुकी है उसी मोबाइल में व्यस्त रहती है मोबाइल की टेक्नोलॉजी आ कर कुछ सही भी है कुछ बेकार भी जिस से लोग बहुत ही बिजी रहने लगे हैं